आप नमस्ते नमस्ते वह प्रधान जी वह वह मुझे मैं कहे रही थी कि मेरे विद्यालय में अरे कंप्यूटर क्लास हो रहा है पर कंप्यूटर को तो मेरी वही विद्यालय में अगर आप कंप्यूटर की व्यवस्था करवा देते तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता

कंप्यूटर की कितनी सात आठ क्लास हैं एक क्लास में सिक्स्टी बच्चे रहते हैं अरे आप प्लीज़ कंप्यूटर मँगा दीजिए क्लास में

तीस तीस थर्टी हाँ बच्चे सही से पढ़ते हैं और उन सबका वह जो डेस्क है वह भी बहुत बिगड़ गया है तो आप अगर डेस्क की मरम्मत करवा देते तो और अच्छा रहता हाँ ठीक है ठीक है और वह जो नई क्लास के ऊपर जो छत है ना वह भी बिगड़ गया है हाँ हाँ और वह विद्यालय जो है वह बहुत पुराना टाइप का दिख रहा है तो अगर आप उसको पैंट करवा देते तो और अच्छा रहता ठीक है ठीक है

ठीक है आप कंप्यूटर की व्यवस्था जल्द से जल्द करवा दीजिएगा हाँ कंप्यूटर की नॉलेज रहना भी ज़रूरी है बच्चों को हाँ कंप्यूटर तो हम पढ़े हैं और वह डेस्क की बात डेस्क को आप सही करवा दीजिएगा मरम्मत हाँ ठीक है आप उसको कर दीजिएगा और वह जो अरे छत है उसको तो बनवाना ही है कब तक बन जाएगा वो ठीक है ठीक है प्रणाम